आखिनाय एबा गाब सावगारिजों सोरजिनाय बायदि आरिमुखौ जागायजेननायनि गथ'फोरनि थाखाय थि बैसोआ जाबाय उन्दै समावनो जों एक बोसोर देर बोसोर जानाय लोगो लोगो आर्ट एबा पेन्टिं द्रइिं बानायनाय क्लास लाबासो सोनानै होनो हायोबा मोजां जुदि सोनानै होनो हायाबाबो जों न'आवनो फोरोंनो नाजानांगौ जायो होम्बाना गथ'आ पेइन्ट बिलिरग्राया बा आखिनाय एबा आर्टफोराव माने एक्सपार्ट जाहैनायनि आं बेखौ आसा खालामो गथ'फ्रा जुदि आर्टआव इन्टरेस्ट लायोब्ला बा माखासे खामानिआवबो देरनानै बेखौ मोजां खामानि मावलांगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो आर्ट एबा उन्दै समावनो थिसननो हायोबा मोजां आरो इफोरखौ नखरनि गा गार्जेन बिमा बिफा बेफोरखौ टाइमलि उन्दैफोरखौ मोजां समाव थिसननो हायोबा गाहाम